हमरा सबके हालेमे एतऽ मैथिली महोत्सव भेल छलै जे दीपा मिश्रा कयने छलिह हैं आओर बहुत नीक जकाँ सेप्टेंबर मासमे ओ भेल छलै आओर बहुत नीक जकाँ एकटा महिला भअके दीपा मिश्रा सभ महिला सबके एतऽ सम्मानित कयने छलिह हइ आओर सब तरहक महिलाके आओर सब तरहक पुरुषके जे छथि एतुक्का रोजगार जिनका भेटय छन्हि अपन आर्टसँ अपन कलासँ तकरा ओ सम्मानित कयने छलिह हैं जेना कि सिक्की मौनी बिनयवाली जेना कि जे सिक्की मौनी आओर ई पेन्टिंग मधुबनी पेन्टिंग करयवाली सबके तकरबाद जे कि चूड़ी लहठी बनबयवाली सबके एतऽ हमरा सब अइ ठाम बनैत रहइए तकरबाद घण्टी बनबयवला पित्तैरके घण्टी एतऽ बनइए तऽ तकरा सबके तकरबाद जे साहित्यकार सब छथि जे एतऽ बहुत बढ़िआँ विद्वान साहित्यकार किताब लिखय छथि तिनका सबके तकरबाद तकरबाद से जखन जे सब अहाँके ई सिक्कीके ओकर चित्र सब बनबय छथि तकरबाद अहाँके टुकली सब जे बनबय छथि सबके एतऽ ओ सम्मानित कयने छलिह हइ एकाबन गोटाके सम्मानित जे सरौता एतुका बहुत नामी अछि हमरा सब अइ ठामक जे एतऽ बनल छलै सबके ओ सम्मानित कयलनि सब एक मंचपर आबि कऽ बहुत बढ़िआँ प्रोग्राम ओ कयने छलिह हइ जे कि एतऽ शान्तिकुञ्ज सभागारमे भेल छल तीन दिनके प्रोग्राम छलै बहुत बढ़िआँ बहुत विशिष्ट साहित्यकार सब आयल छलिहे आओर ओ सब अपन अपन विचार रखलनि आओर ओइसँ हमरा सबके लाभ भेल देखबा सुनबाके अवसर भेटल जे कि हमरा सब ओइसँ बहुत चीज सिखबो कयलहुँ नबो चीज आओर पुरानो चीजके मोन पाड़लहुँ ई एकटा बहुत नीक घटना हमरा सब अइ ठाम भेल छलै